जेना चौरचन पर्व आबय छै तऽ कुम्हार छाछी बनबय छै मटकुरी बनबय छै घैला बनबय छै आओर डोम बाँसके अथी चङ्गेरी बनबय छै सूप बनबय छै छैठ पाबनिके लिये ओहोमे दौड़ा चाही सूप चाही छैठ पाबनि करयके लिये इएह से इएह से करय पड़य छै पाबनिके लिये